जी बोलिए जी मैं गेरज से बात कर रहा हूँ मेरा गेरज शंकर मंदिर के पास है क्या हो गया कार में

जी कार कब कब का मॉडेल है आपकी कार जी जी जी जी कौनसी कम्पनी की कार है आपकी अच्छा अच्छा शिफ्ट डिजायर डिजायर है कि शिफ्ट है छोटी छोटी वाली है जी जी जी ले आइए आप उसको ले आइए उसकी सर्विसिंग कर देंगे

क्या क्या प्रॉब्लम है और जी सारी चीज़ों का सॉलूशन हो जाएगा जी कल ठीक जी जी जी कब कब कब आएँगे आप जी जी आप सर्विसिंग का ऐसा है कि दो हज़ार से ढाई हज़ार पाँच हज़ार ऐसा जैसा कॉस्ट रहेगा वैसा खर्चा जाएगा इसमें ऑइल वगैरह जो है वह आप लाकर देंगे तो काम आ जाएगा हमारा ऑइल रहेगा तो ज़्यादा जाएगा और जो भी पार्ट्स अगर उसके चेंज कुछ होते हैं तो उसका खर्च हो अलग हो जाएगा तो उसमें ऐसा है कि पाँच हज़ार से सात हज़ार के बीच में खर्च होगा आपका जी तो आप मेरी नौ बजे तक रात में जी नहीं अभी फ्री तो फ्री तो नहीं है लेकिन क्या है काम रहते हैं एक दो गाड़ी लगी हुई है वह आसपास काम कर देंगे लड़के भी रहते हैं दो तीन तो हो जाएगा आपका काम भी टाइम पर

आप नोट पर है मतलब ऐसा है कि सात बजे तक आ जाइए दो घंटे में आपका काम आपकी गाड़ी का काम हो जाएगा जी जी बिल्कुल ओके